पापा के जोरे जे रहैत रहब तऽ ओ गाय अपना पालैत रहथिन तऽ हुनकरे जरे रहैत रहैत अपन सभसँ सिखैत रहु आ वएह कुट्टी पानि करैत रहु सानी पानि करैत रहु अथी कुट्टी भी काटि दैत रहु समय से सानी भी लगा दैत रहु आ गायके देखभालके करैत रहु अपनो ओहिमे अथी करैत रहु अपनो सिखलौ तऽ अपनो इहाँ अयलहुॅं तऽ वएह मालजालके करैत रहौ कुट्टी पानि आरो पानि तानी जे होइ छै मालके गोबर करसी से सभ ओ आरो गायके साफ सुथरा करके रखैत रहौ आ ओहिसे बीमार नहि पड़ै हइ